अब हमलोग बड़े हो गए परिवार की जिम्मेदारी हो गई है हमलोगों को इतना टाइम नहीं मिलता है कि कि तैरने के लिए जाएँ जब तो काम धन्धा से जब भी हम आते हैं तो किसी तरह से समय एक एक डेढ़ घन्टे निकाल करके दोपहर के टाइम में जाते हैं तालाब वग़ैरह में तैरने के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल करके सीखते हैं और उसके बाद हम लोग अपना काम में लग जाते हैं कहीं भी किसी तरह का उतना हमें टाइम नहीं मिलता ताकि जब नहाने का टाइम होता है दोपहर को तभी हम जाते हैं तो नहा धो करके तलाब में ही तैर लेते हैं एक से दो घन्टे फिर काम में चले जाते काम पर चले जाते हैं तो इसलिए परिवार की जिम्मेदारी को देखते हुए हम उस तैरने के लिए भी थोड़ा समय निकाल करके तैरना भी सिख सीखते हैं ऐसे ही वैसे भी दोपहर के को भैँस ले जाते हैं धोने के लिए तो वहीं स्नान भी कर लेते हैं तालाब में और और एक डेढ़ घन्टे दो घन्टे अपने गर्मी के दिनों में सीखते रहते हैं तैरते रहते हैं फिर आते हैं भैँस को नहा धो करके फिर नहवा धो करके भैँस को खा चारा नाद में चारा डाल करके दे देते हैं और उसके बाद फिर हमलोग काम पर च काम करने के लिए चले जाते हैं दो बजे तक